मां पंहिंजे घर जे नंढे से गार्डन में अठ ॾह वण टिण लॻाए रखिया आहिनि जंहिं में कॾहिं कॾहिं मछर कीड़ा पइजी वेंदा आहिनि हुनजे रख रखाव लाइ मां निम जा वण मां पन तोड़े करे उन्हनि खे सुकाए हुअ विझंदी आहियां तिनि सां छा कीड़ा लॻंदा कान्हनि पर थोरी दिक़तूं ईंदियूं आहिनि तॾहिं हू मछर मक्खी थींदा आहिनि त मूंखे रोज़ु हुते सुठी सफ़ाई करे कीड़ी मकौड़नि खे भगा भॼाइण लाइ थोरो सो बज़ार मां कीटनाशक बि आणे विझिणो पवंदो आहे पर हेतिरो न जिनि खां जीव जंतुनि खे जीव जंतुनि खे नुक़सानु थिए